میرے اسکول میں ہر سال دوڑ کا کمپٹیشن ہوتا تھا دوسرے اسکولوں کو انوائٹ کیا جاتا تھا اور دوسرے اسکولس کے بچے ہمارے اسکول میں آتے تھے اور کمپٹیشن میں حصہ لیتے تھے اور جو فسٹ آتا تھا اس کو انعامات سے نوازا جاتا تھا اس سے الگ صحت مند رہنے کے لیے ہماری زندگی میں دوڑ کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ دوڑنے سے ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور ہمارے جسم کو تازگی چستی اور پھرتی ملتی رہتی ہے